जोंनि आबै आबौआ गोदो गोदाय बांद्राय फरायनो आरो बांद्राय फरायनो आरो बांद्राय मानो मोनाखै मानोना गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोनि समाव फरायनायनि सुबिदाफोरा एफा मोजां गैयामोन मानोना गोदो गोदाय स्कुल कलेजफोरा जोबोर खम नुनो मोनोमोन आथिखालनि आथिखालनिफ्राय मानो मानोना गोदो गोदाय सोलोंथाय राहाफोरा बारा मोजां नङामोन बिनिखायनो जोंनि आबै आबौमोनहा गोदो गोदाय बारा फरायनो मोनाखै बेबायदिनो जोंनि बाबा बाबा आरो आइया एसे फरायनो मोनदोंमोन मानोना बिसिनि बिसोरनि समाव जोंनि आबै आबौआ आबै आबौआ जोंनि बेसोरनि समाव जोंनि आइआ आफानि समाव बिजाब फरायनायनि सोलोंनायनि सुबिदाफोरा एसे मोजां जाहांबायमोन बेबायदिनो जोंनि बाबाया क्लास गोदो गोदाय गोदो गोदाय क्लास टेन पास खालामदोंमोन आरो जोंनि मामिया क्लास जोंनि आइयाबो क्लास टेननि जोंनि मामिया बारा फरायनो मोनाखै बेबायदिनो जोंनि बाबाया गोदो गोदाय क्लास टेन फास जानानै फरायबावनो मोनाखैमोन फैसाफोरनि एसे जेंना नुनानै आरो जोंनि आबै आबौमोननियाबो एसे फैसाफोरनि प्रब्लेम जानानै जोंनि बाबा जोंनि बाबामोनहा बारा फरायनो फरायनो मोनाखै बेबादि बेबादिनो बेबायदिनो जोंनि मामियाबो बारा फरायनो मोनाखै जोंनि मामिआ क्लास सिक्स सेभेन बिदि फरायदों आरो आथिखालनि गोदोनिफ्राय जोंनि आथिखालनि जुगाव आथिखालनि जुगावसो फरायनाया साबसिन निफ्राय साबसिन जाबोनाय नुबाय मोनबोबाय जों फरायनायखौ जेबायदि जेबायदि सुबिदा मोनदों गोदो गोदाय बेबायदि सुबिदाफ्रा गैयामोन मानोना गोदो गोदाय स्कुल कलेजफोरा जोबोर खम नुनो मोनोमोन जोंङो बेबायदिनो कलेज स्कुलफोराबो दा जेर'खम दं गोदो गोदाय बेदि बारा गैयामोन जोंनि आबै आबौमोननि समाव बारा गैयामोन बेबायदिनो जोंनि आबैमोननि बेबायदिनो जोंनि फरायनायफ्राय दानिफ्राय जिसिबांनो जों देरलांदों बिसिबांनो फरायनाय सुबिदाफोराबो साबसिननिफ्रायसो हामसिन जालांदों जोङो फरायनायब्ला बेबायदिनिफ्राय बेबायदिनो जेरेखम जों साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगासिनो दं बेबायदिनो जोंनि आइ आबौमोन बाबामोनहा बिदि सुबिदा मोनबोआखै जोंनि फरायनाया जेरेखम साबसिननिफ्राय हामसिन जालांसिनबाय थादों बिनिखायनो बिनिखायनो बे फरायनायफोरा माफोरा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांबाय थादों बेबायदिनो जों